जय झूलेलाल भेण जय झूलेलाल हा हा न न झारझटु बि हुंदियूं आइन असां वटु त कॉटन जो त लखनऊ जो चिकिन जो कमु आहिनि एक्चुल में त हुनमें त कॉटन ई सुठो लॻिदो आहे न हा जरूर मिलिदी जरूर मिलिदी अघु पंसौ रुपए खां वठी करे पंजवीह हज़ार ताईं थींदी आहे एक्चुल में मन ज जेको वर्क थींदो आहे उनजे मथां ओ सॼो जेको रे रेट थींदो आहे त उनमें कारीगरी घणेई की वई आहे पोइ तव्हां जंहिंमहिल पसंदि कंदव हुन मल हुनमहिल तव्हांखे अघि पतो पइजी वेंदो उहो पंज सौ रुपए खां वठी करे म म स्टार्टींग रुपए एतिरे ई स्टार्ट थींदी आहे घट में घटि हा भले तव्हां भले स्टार्ट कयो हा भले भले भले तव्हांजा तव्हां हि हिकु दफ़ा पाण अचो सम्झो कपिड़ा ॾिसी वठो उनखां पोइ तव्हांखे ॿुधाएण जी असांजा जेके नम्बर थींदा आहिनि हिनजा कोड थींदा आहिनि उहो तव्हांखे पतो पइजी वेंदो तव्हां हुन हां सां तव्हांखे सई कोड ॿुधाइजो त तव्हांखे असां हितां माल मोकिले छॾिदासीं उनजी उनजी अहिड़ी कोई डिमान्ड न आहे हाणे त तव्हांजी पंहिंजे मथां आहे के नओं कमु शुरू कयूं था त ॾह पंद्रहं हज़ार वीह हज़ार खां त घट में घटि शूरू कियो न तव्हांखे कुझु व थोरी वैराएटी हूंदी तव्हां वटि त माण्हूं माण्हूं ॾिसी सघंदा न तमामु सुठी तमामु सुठी तमामु सुठी वर्क बि काफ़ी सुठो आहे बाक़ी त व हाणे हिते ईंदव त तव्हां ॾिसिदव त तव्हांखे पतो पवंदो न तव्हां चौक में तव्हां चौक में अची करे नीलम चिकिन भान वाली गली कंहिंखां बि पुछी वठो फ़ेमस दुकानु आहे कोई उनमें दिक़तु न तव्हांखे कोई दिक़तु न थींदी ऐं तव्हांखे को तकलीफ़ थिए त असांजे नम्बर ते फ़ोन कजो तव्हांखे माण्हूं मोकिले छॾिदासीं ॿाहिरि वठण लाइ कोई तकलीफ़ न थींदी तव्हांखे हा हा महिरबानी त अचो जरूर जरूर जरूर अचो अचो अचो अ जय झूलेलाल जय झुलेलाल